में कठुए रैह्नें आह्ली ऐं हाईकिंग ते ट्रैकिंग दे नाल असी बैैष्णों माता दै गे न पूरा परिवार लै के गे न पूरा परिवार लेईयै गे न बड़ी ठंड ऐ हून पिछलै म्हीनैं गेदे हे अस हून ते बड़ियां सर्दियां न चला दियां उत्थें बर्फ पौंदी ऐ पानी बड़ा भारी ऐ इसलै ठंड बड़ी चला दी ऐ बैैष्णों माता दै बैैष्णों माता दै जाना चाही दा बड़ा सोह्नां बैैष्णों माता दा भवन ऐ उत्थें नरातें च बड़ी सुन्दर त्यारी होंदी कीती दी दरवार माता दा बड़ा सज़ा दा होंदा ऐ बड़े मन्दर न उत्थैं बड़े लंगर बी लग्गे दे होंदे न उत्थें माता दै जाओ लंगर खाहो बड़ी स्हूलत ऐ उत्थें हून गौरमैंट नै चलाई दी ऐ बैैष्णों माता दा मन्दर ऐ उत्थें बड़ा गै शक्ति बड़ी शक्ति ऐ बड़े दूर दूर लोग आंदे नै सुक्खनां करदे न चढ़ान आंदे नै दूरे दूरे दी दुनियां आंदी ऐ कोई घोड़े पर चला दे कोई पैद्दल चला दे उचांई च बड़ा माता दा मन्दर ऐ अस बी गेदे हे हून पिच्चें जै बच्चें गी लेइयै गेदे हे बच्चे थकेकी जंदे चलोंदा नी चढ़ाइयां दूर ऐ माता दा स्थान बड़े दूर ऐ एह् सोह्नां ऐ बड़ी दुनियां जांदी ऐ उत्थें हून ते गौरमैंट नै गड्डियां बी लाई दित्ती दियां न उत्थें ज्हाज़ बी जंदा ऐ ट्रेन बी जंदी ऐ बड़ी स्हेई जात्तरा पैद्दल गै चलनां पौंदा ऐ जिनैं जिनैं जांदे लोग पैद्दल गै जांदे नै बड़े बजुर्ग बी जंदे न बुड्डे बजुर्ग स्यानें जंदे न उत्थें कोई पालकियें च जंदे घोड़ें पर चली जंदे नेंई चलोऐ ते जंदी दुनियां बड़ी दुनियां जंदी ऐ उत्थें माता दा मन्दर बड़ा सुन्दर ऐ बनाए दा मन्दर सज़ाए दा होंदा मन्दर बड़ी शक्ती आह्ली माता ऐ होर बी मन्दर ऐ भवन दा मन्दर ऐ उत्थें बैैष्णों माता दा मन्दर ऐ बड़ा इत्हासिक मन्दर ऐ जो बी मन्नत मंगै पूरी होंदी ऐ जो बी कुश मंग पूरी होंदी ऐ सारे टॅैकिंग दे उप्पर ओह् उध्दर गै जांदे न लोग जादा सिर गड्डियां करियै जंदे कोई बसां करियै जांदे कोई ट्रेन च चली जांदे टिकट कटाईयै बड़ी दुनियां जांदे ऐ लोकां गी पैदा बी होंदा ऐ है बड़े दूर ऐ बड़ी चढ़ाई चढ़नां पौंदी ऐ पौड़ियां पता नी किन्नियां न पौड़ियां केंई पौड़ियां चढ़ियै जंदे न बड़ा कश्ट ऐ माता ते शक्ति आह्ली बड़ी ऐ पर कश्ट बी बड़ा ऐ माता दे जानें गी बड़ा दिल करदा बार बार जाइये पर कश्ट बड़ी होंदा दूर बड़ी ऐ तां ते बड़े जेह्ड़ी बी थकान होंदी ऐ माता दूर करी दिंदी ऐ इन्नी शक्ती आह्ली ऐ कोी पता नी लगदा ऐ कि हुट्टन लग्गे दा ऐ दां साढ़ै कोई लत्तैं पीढ़ां होआ दियां जां नेंई होआ दियां माता बड़ा शक्ती आह्ली ऐ उध्दर दा नज़ारा दिक्खियै मन खुश होइ जंदा ऐ साढ़ै इयां प्हाड़ियां बड़ियां इयां उद्दर उध्दर पानी बगा दा उद्दर इक साईड बाल गंगां बी ऐ उद्दर लोकी न्हांदे न बड़ियां माता न मतलव नां मिगी चेत्ता नी के बड़ियां तिन्न चार मांतां न उत्थें अस बी जैानें दी प्लैनिंग करा ने न मुड़ियै जानें परहून सर्दियां बड़ियां न उद्दर जानां चाही दा जरूर